हलो नमस्ते हलो हाँ हलो हाँ आ रही है हाँ समसम की कैसी मोबाइल लेनी है हाँ है कैसी लेनी बारह सौ की है छोटी बड़ी वाली की तो बीस हजार से इस्टाटिंग है जैसी भी आप लें और न नहीं बढ़िया अब कैमरा भी बढ़िया चलता है सब बढ़िया है उसमें आप बीस हजार से तीस हजार पैंतीस हजार जितनी भी महेंगी लेना चाहें तो

नहीं तो हमारे सैमसम में बढ़िया चलेगी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और जिस रेंज में आप लेना चाहो हमारी दुकान दर्शननगर में है मुरली मार्ग

अब आप जैसे होती है सब बढ़िया तो हम मतलब कब आप आ रहे हैं लेने के लिए अच्छा तो आप बताना फिर हमको हाँ और हमारे यहाँ सैमसम की मतलब जैसी भी आप चाहो जो नेटवर्क रहेगा सब बढ़ियाँ से सब चलेगा सब रहेगा नहीं हमारे यहाँ सैमसम ही है सैमसम

आप जो है

नहीं और नहीं और कोई कम्पनी नहीं हमारे यहाँ है जो है यही सैमसंग की है अरे आप आइएगा पहले दुकान पर तो देखिएगा जो पसंद हो अपना सेट ले लेना नमस्ते